जोंनि ओनसोलाव दावबायारिफोरखौ गोसो बोनांगौब्ला बेबायदिनो गोबां जोंनि जायगाफ्रा साब सिखोन जानांगोन आरो जोंनि थांलाय फैलाय हान्था मेला लामाफोरा बेबायदिनो मोजां जानांगोन जेरै मानसि गुबुन दावबायारिफ्रा फैयोब्ला बेबायदि गोसोआव गोजोनलांनायबायदि आरो फैनो मोजां मोननायबायदि बिबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय दावबायारिफोर फैनानै जोंनि जायगायाव गोजोनलांनो हानाय जेरै जोंनिया बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो आइ फवालि पिकनिक स्पटफ्राव गोबां बेबायदिनो फिसा फिसा न' बानायनानै बिबार गायनानै बेबायदिनो नाव दोननानै बा दालां हेबनानै बेबायदिनो गोसोखौ बोनो हानायनि बिबां खालामनानै दोनो बिबायदिनो दावबायारिफ्रा गोबां फैनानै जोंनि आइ फवालि पिकनिक स्पटआव फैनानै गोसोखौ गोजोनलाङो आरो बिबायदिनो फैयो बेबायदिनो गोबां जों दालां औवानि दालां हेबनानै नाव दोननानै बेबायदिनो गोबां गेलेग्रा मुवा दोननानै बेबायदिनो बोसोरफ्रामबो जों बानायनाय जायो आरो बेबायदिनो खाथियाव थानाय बेबायदि निज्लागुरि होननायाव जों पिकनिक स्पट खालामनो खालामो बियावबो गोबां मानसिफोर फैयो बेबायदिनो जायगा नायनो दावबायारिफोर फैयो बेबायदिनो जोंनि बेबायदि समायना रमायना खालामनाय पिकनिक स्पट बानायनाय बेफोरबायदिखौ नुनानै गोबां मानसिफ्रा गोजोनलाङो बेबायदिनो बेरायनो गोबां फैयो बेबायदि फैनानै जोंनि जायगाफ्राव बेबायदिनो मोजां मोजां बानायनानै दोननो हानांगौ जेरै बिबार गायनो हानांगौ न'फोर मोजां मोजां लुनानै दोननो हानांगौ पार्कफोर खालामना दोननो हानांगौ बेबायदि न'फोर खालामनो हानांगौ अब्ला गुबुननि दावबायारिफ्रा फैनानै जोंनि जायगायाव गोजोननाय मोनलांगोन आरो बेबायदिनो साफाखौ नुनानै बिसोरबो बेबायदि फैबायथानो दावबायारि खालामनो मोजां मोनगोन